हैलो आं जी एह् ऑटो आह्ले भइया बोल्ला दे न भइया ओह् कल्ल में ना ओह् सांबा गेई ही हॉस्पिटल ओह् मेरा ना ऑटो बिच ना ओह् पर्स रेही गेदा हा सैल्ले रंग दा भइया ठीक चैक करो कुदै दिक्खो अग्गें पिच्छें कुदै पेदा होना ऐ मेरे बड़े जरूरी ओह्दे च ओह् हे कागज़ हे अच्छा मेरे ओह्दे बिच पैसे बी ऐहे ते डॉक्यूमेंट बी ऐहे बड़े जरूरी ते भइया जेकर ओह् पर्स थ्होऐ में पैसे दा कोई चक्कर निं ऐ ओह् डॉक्यूमेंट्स बड़े जरूरी चाहिदे हे ते तुस कुत्थें पजागे जे लब्भी जंदा ते एह् सांबा कॉलेज़ पजाई ओड़गे तुस बारहां कोला कुसलै आह्गे तुस मेरी कुड़ी पढ़दी ऐ उत्थें अच्छा तुस सांबा कॉलेज़ दे बाहरें पुच्छेओ कुसै गी बी मेरी उत्थें कुड़ी पढ़दी ऐ रानी ते ओह् ओह्दे हत्थ तुस पजाई ओड़ेओ बड़े जरूरी ठीक ऐ भइया ठीक ऐ